جانوروں کے ساتھ میرا کافی اچھا رشتہ ہے مجھے جانور پالنا کافی پسند ہے میں نے کافی سارے جانور بھی پالے تھے اور مجھے کافی اچھا لگتا ہے جانور کو پالنا ان کی دیکھ بھال کرنا انہیں کھانا کھلانا یہ ساری چیزیں مجھے کافی پسند ہیں جیسے میں نے ابھی حال ہی میں ایک بلّی پالی تھی جوکہ مجھے سڑک کنارے اس کا بچہ ملا تھا مطلب کوئی چھوڑ کے چلا گیا تھا بلّی کا بچہ تو میں اٹھا کے گھر لے آیا تھا تو اس سے کافی اچھا رشتہ بن گیا تھا ایک تو چھوٹی سی پیاری سی تھی تو اس سے کافی اچھا رستہ سا بن گیا تھا کافی پیاری لگتی تھی بلّی وہ اور اس کا جو میں نے نام رکھا تھا نا وہ میں نے پیہو نام رکھا تھا جوکہ کافی پیارا نام تھا اس کے بالکل اس پہ سوٹ کر رہا تھا نام وہ بلّی بھی کافی پیاری تھی چھوٹا سا بچہ تھا تو اسے میں دیکھ بھال کرتا تھا جیسے میں کام کر کے آتا تھا جب کام سے فارغ ہو کے سب سے پہلے اسے کھانا کھلاتا تھا میں جو میں کھانا کھلاتا تھا پہلے اسے کھانا کھلاتا تھا اس کے بعد میں خود کھانا کھاتا تھا اور اس کے بعد وہ جب بھی سویا کرتی تھی تو میرے پاس ہی آ کے لیٹا کرتی تھی میرے پیٹ پہ لیٹ جاتی تھی یا میرے ساتھ میں جیسے میں سو رہا ہوں تو ساتھ میں آ کے لیٹ گئی بستر پہ ایسے کافی وہ بھی مجھ سے کافی لگاؤ رکھتی تھی اور اس سے پہلے میں نے کتا بھی پالا تھا ایک جوکہ گلی میں تھا تو میں نے وہ پال لیا تھا اس کا نام میں نے شیرو رکھ دیا تھا تو اسے بھی میں کافی چیزیں بسکٹ وغیرہ کھلاتا تھا آفس سے آتا جاتا میں اسے بسکٹ وغیرہ ڈال کے چلے جایا کرتا تھا تو وہ بھی کافی وہ رکھتا تھا لگاؤ رکھتا تھا مجھ سے جب بھی میں آتا تھا تو وہ اپنی پونجھ ہلا کے مجھے ویلکم کرتا تھا اس طریقے سے کرتا تھا